जी हाँ बागवानी के लिए मैं बागवानी से संबंधित बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करता हूँ खुरपी फावड़ा दराती कटर इत्यादि इनके उपयोग में बागवानी में हो रहे पेड़ पौधों को बोवाई कटाई इत्यादि कार्य करने के लिए करते बागवानी के लिए ये उपकरण बहुत आवश्यक हैं और इनका उपयोग भी बहुत आवश्यक है इनकी इन उपकरणों के उपयोग के बिना बागवानी संभव ही नहीं है